सब आदमी बहुत घुलि मिल कऽ रहैया आओर हमर मीत्र सब भी अछि ई तऽ भेल हमर पर्सनल परीवार आओर बाद बाँकी चाचा सब भी छथिन तीनटा चच्चा चाची फेर चच्चा के बेटा बेटी पोता पोती सब अछि परीवारमे सब मिल जुलि कऽ रहैया आओर बहुत दोस्त सब भी अछि जकरा संगे की मिल जुलि कऽ रहै छी सब तरह के बात करै छी जेनाकी पढ़ाइ लिखाइ खेल कुद कतौ एनाइ जेनाइ सब ओकरे सब के साथ कॉलेज भी जेनाइ छै तऽ दोस्त के साथ कोनो भी काम करनाइ छै दोस्ते के साथ कतौ कुनो जॉबके लिए फॉर्म भरै छी ओहो मे जाऊ दोस्त के साथ तैयारी करनाइ छै दोस्त के साथ एकसाथ पढ़ै छी लिखै छी सब आदमी